ہیلو السّلام علیکم آپ ٹریول ایجنٹ سے بات کر رہے ہیں اچھا تو ہمیں اپنے لیے کار بک کروانی تھی وہ ہم نے آپ کی ایجنسی کے بارے میں کافی تعریف سُنی ہے تو اُس سے ہم بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں ہم لکھنؤ سے بات کر رہے ہیں ہم ہلو سوری نیٹ ورک پرابلم ہو رہی ہوگی ہم لکھنؤ سے بات کر رہے ہیں ہم اور ہمیں کار وزٹ کروانی ہےشیخا برڈ سنچری کے لیے اسکارپیو چاہیے وہ کیوں کہ وہ ہم لوگ سات لوگ ہیں نا تو جی سیون سیٹر کے لیے ہو جائے تو وہ بڑی بھی رہے گی اور دیکھنے میں بھی اچھی رہے گی تو آپ کی وہ بک کر دیجیے اگر آپ فری ہو تو

تو ہو جائے گی ہم سات لوگ ہیں ہم لوگ اور ہمیں شیخا برڈ سنچری جانا ہے تو وہیں کے لیےچاہیے سیون سیٹر کیا چارج لیں گے آپ پر پرسن ایک ہزار تو پھر سات ہزار یہ تو کچھ زیادہ ہو جائے گا اچھا اِس سے کم نہیں ہوگا نہیں لاس نہیں ہوگا تھوڑا کر کر دیکھ لیجیے ہاں چلیے کوئی بات نہیں تو آپ بک کر دیجیے ٹھیک ہے اب فسٹ ڈیٹ کا ہمیں جانا ہے پہلی تاریخ کو

جی جی جی واٹس ایپ کر دوں گی ٹھیک ہے اوکے اوکے اوکے اوکے ٹھیک ہے اللہ حافظ